हेलौ औ औ नै आङो ओरैनोसो दं लोगो जबनिखौथ' आङो नै मोनसे एल पि स्कुलावहाय आङो मोनसे इनटारभिउ लादोंमोन मा जायोे मोजाङानो जादोंमोन गावसोर उनावहाय खबर हरफिननो होनदों दाबो माथो खबरानो फैया आमफ्राय

होमबालाय

औ ओमफाय मोनसे मा होनो बिदिनो जबनि मोनसे इनटारभिउ ओंखारदोंमोन बे बेंकनिनो औ एप्लाय खालामहैनो नागिरदोंमोन आङो नोंबो थांफायोबा खालामजागोन बे फैगोन समबारावहाय जागोन नो औ एस एस सि आबोथ मोजां मानोना जोंना अनारस साबजेक्टआबो एइकनमिक जाबाय नालाय बिदियावहाय मोन्नो आराम जायो आरोना औ औ सुबिदासिन खालाम जायो औ खालामगोन आंबो आमफ्राय मा मा डुकुमेन्टसफोर नांगोनथाय बेहाय औ बेंकनिखौथ' आङो दासिमबो बुक खालामफेराखैना औ होमबाथ' ग्रेजुयेट जाबासो खालामनो हासिगोनना जोङो

गैखालानो ग्रेजुयेटबो जाखासै होमबा खालामनो हासिगोन

मान्डेआव औ डुकुमेन्टसफोरखौ गासिखौबो लादो होमबानो जागोन दे होमबालाय औ दे